لکھنؤ ضلع میں بہت سے ایسے مدارس اور یونیورسٹیز موجود ہیں جہاں پر لوگ دور دراز علاقوں سے اور دیگر ملکوں سے انڈیا پار دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اپنی تعلیمی سرگرمیاں کو چالو رکھتے ہیں اور یہاں آکر بہت کچھ بنتے ہیں اور یہاں سے پھر اپنے دور دراز علاقے واپس چلے جاتے ہیں وہاں اچھی جاب اور اچھا بزنس کرتے ہیں یہاں پر بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں جس میں سب سے بڑا ادارہ اگر یہ اِسلامک ادارہ کی بات کی جائے جو اس میں دیری دینی تعلیم دی جاتی ہے وہ ندوۃ العلماء ہے جہاں تقریباََ ایک طالب علم آٹھ سے نو سال لگاتا ہے اور وہاں سے عالمیت کی ڈگری دستیاب کرتا ہے اُس کے بعد اپنے اپنے علاقے میں جا کے تبلیغ کی دعوت اور لوگوں کو دنیوی کام کو چھوڑ کر کے آخرت کی طرف بلاتا ہے اور یہ بہت ہی بڑا مدرسہ ہے یہ انڈیا کا سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے اور اِس مدرسے کے سو سے زیادہ برانچیز ہیں اور اِس مدرسے کے برانچیز صرف انڈیا ہی میں نہیں دوسرے بھی دیگر ملکوں میں موجود ہیں اِسی طرح ایک انڈیا میں بہت سے یہاں لکھنؤ میں بہت سے اسکول کالج ہیں کالج کی اگر بات کی جائے یونیورسٹیز کی بات کی جائے تو لکھنؤ یونیورسٹی یہاں کی جو یہاں کی بہت ہی بڑی اور مشہور یونیورسٹی ہے اِس یونیورسٹی میں تقریباََ سارے کے سارے سبجیکٹ ہیں اور الگ الگ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ موجود ہیں یہاں پر بھی لوگ دوسرے ملکوں سے ویسٹ انڈیز کشمیر اور امریکہ یہاں سے لوگ آتے ہیں اور پی ایچ ڈی وغیرہ کر کے جاتے ہیں کیوںکہ یہ سَستا بھی دوسروں ملکوں سے پڑتا ہے اور یہاں سے لوگ جب فارغ ہوتے ہیں تو اپنے اپنے مکان کے طرف جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے خوب ترقی کرتے ہیں اِسی طرح یہاں پر کچھ مشہور کوچنگ بھی ہیں جیسے کہ انگلش کی ایک کوچنگ یہاں دوبگے پر کُھلی ہوئی ہے جو لکھنؤ میں پڑتا ہے اِسی طرح اسکول چھوٹے موٹے اسکولس ہو ہر گلی گلی کوچے کوچے میں موجود ہے یہاں تعلیمی رجحانات بہت ہے اگر یہاں پر کوئی طالبِ علم پڑھنا چاہتا ہے اور یہاں سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے اور ترقی کرنا چاہتا ہے تو یہاں آسانی سے آسکتا ہے اور یہاں پر اگر اپنا دو سے تین سال لگائے کسی بھی فلڈ میں تو وہ اچھا ماہر بن سکتا ہے